हँ हमसब अपना खानाके लिए हमसब मिरचाइ ऊपजाबै छियै धनियाँ ऊपजाबै छियै अहाँ सबके कहलू जे तोरी भेलै हमसब सब्जीमे पालक भेलै अहाँ सबके कोबी भेलै बैगन भेलै आलू भेलै ईसब जे छै से सबसँ हमसब अपन सब्जीके ऊपयोगमे आनै छी कद्दु भेलै आओर फल्लाँ फल्लाँ इएह सब्जी सब हमरा सबके खेती बारीसँ ऊपजा कऽ हमसब अपना ऊपयोग शमे आनै छी

हमसब की बताएब